ओइ नै दुगैनोसो नागेरदोंमोन आङो मानोमोन अ दिनै दङ ओं गुमैनिसो खोमालै ओमफाय खेला सातथाना मायाव खोमा

हलिसरना ओइ माबायावसोलै इयो केरेलानिजोसो गेलेदो नर्थआव गेलेयाखै इयो दुर्गा बर'सो दं नर्थ इस्टआव बर'

गेलेनो साबसिटिआव दङ दाख्लि साबसिटिआव दंमोन थेवबो गेलेनो मोनदोंमोन इयो ऐखालि दिनैनासो माबायदि जायो उम आसामनि हारसा दं सासे नामा माबा मा नाममोनथाय र' बोरैबा नाममोनलै बावलाय लांबाय आङो ओं उम हारसा हारसा ओं नामखौ बावबाय आरोना

ओहो केरेलाजोंसो इयो उम एलाय सेलेक्ट जायाखैबायदि मोनदां

सेलेक्ट जानो हायाखै ओंखारबाय ओं जाफुगोन देनांहालागि दा ऐनो दुर्गा बर'आनो सासेल'सो सासेल'

इयो दाख्लै केरेलाजोनालाय बियो बिसिना देरहाबावदोसो मिथिबाय इयो एसिस्ट खेबसे एसिस्ट खालामनो हादो इयो माने ओहो उम सातथा सातथाना मायाव जागोन खोमा उम अ दे दुगैनो र' आं दुगैनो दे आङो